अस साढ़ी परानी यादां असें निक्के होंदे अस बांह्टे खेह्लदे हे होर में होर अस गुल्ली डंडा बगैरा बैट बॉल चिड़ी छिक्का बगैरा बगैरा कुछ कुछ खेल्लदे रौंहदे हे में होर मेरा दोस्त अस गुल्ली डंडा खेल्लदे हे होर कट्ठे अस पढ़दे हे अस स्कूल कट्ठे जंदे हे होर असें टायर लेइयै जंदे हे स्कूल पूरा पूरे रस्ते टायर लेइयै जाना पूरे स्कूल तगर असें टायर चलांदे रौह्ना पैह्लें पढ़ना नुहाड़े बाद जि'यां छुट्टी होनी भी असें टायर चलांदे रौह्ना अद्धी छुट्टी लै जिसलै अस रुट्टी खंदे हे ते प्ही बापस असें उत्थें खेल्लदे रौहंदे हे अस बांह्टे खेल्लदे हे होर बगैरा गुल्ली डंडा बगैरा छूह्न छपाकी पक्कना पगाई अस बड़ा किश खेल्लदे हे मेरा होर मेरे दोस्त अस दौनों कट्ठे पढ़दे होर जेल्लै घर आंदे हे ते घर आइयै असें बैग घर रखदे होर असें कपड़े खोह्लने सिद्धे रुट्टी खाइयै सिद्धे असें बापस बांह्टे खेल्लने गी बापस जाई ओड़ना असें बांह्टे खेल्लने होर असें बड़ी मौज़ मस्ती कीती असें बचपन बिच असें जो जेल्लै अस बांह्टे खेल्लदे प्ही अस ओह् मेरे जगतें कन्नै इक्क पंगा बी होआ मेरा पंगा होआ जेल्लै बांह्टे अस खेल्लदे हे में उसी बड़ा मारेआ प्ही नुहाड़े बाद ओह् उन्ने मेरे घर सनाई ओड़ेआ प्ही मिगी मेरे घरै दा मार पेई ते फिर ओह्दे बाद में मिगी बड़ी अच्छी शतानियां करदा हा निक्के होंदे हाल्ली बड़ी यादां औंदियां नुहाड़ी पर अस केह् करचै औने दी बचपन बिच इन्नी अच्छी अच्छी अस गेम खेल खेल्लदे हे होर असेंगी बड़ा मज़ा आंदा हा होर केह् आखदे जेल्लै अस बचपन च असें जेल्लै शामीं लै असें घुम्मने गी जाना शामीं मेरे दोस्त नै टायर लेइया जाना असें पूरा चक्कर लाइयै पूरा अस कुदै तुआहीं कटरै कटरै बगैरा कुदै कुदै घुम्मना पार्क घुम्मना असें पूरी मौज़ मस्ती कीती दी असें पूरे घुम्मी घामियै आंदे हे असे भी असें घर आना असें ते शामीं लै रुट्टी खानी प्ही नुहाड़े दूए दिन स्कूलै गी जाना टायर लेइयै जाना प्ही पूरे स्कूल घुम्मना प्ही असें बड़ा किश मौज़ मस्ती कीती होर असें बड़ा ओह् जेल्लै अस बापस आंदे हे टायर लेइयै आना दौनें प्ही बांह्टे खेल्लने होर बड़ी मौज़ मस्ती कीती बचपन दी बड़ी यादां न साढ़े कन्नै